सार हेलौ औ बे पि इ टि आव नांदों ना सार औ मानि औ औ मानि आं बे दैनि कानेकसन वाटार कानेकसन लादोंमोन लानायदोंमोन नालाय बेखौनो मानि इसे सोंनो थाखाय फन खालामदोंमोन आरो औ बे जोंनि बे भबानिपुर एरिया दंना ओरै तितागुरिनि औ औ औ बेहायनो मानि औ मानि इन्चटुलेस'नाथ' खालामफैबाय आमफ्राय दा दैनि कानेकसनखौ होथ'वाखै मानि पेमेन्ट खालामथ'वाखै नालाय बेनिखायनो मानि आं सोंनो नागिरदों मानि लों दैनि कवालिटिया माबायदि जागोन माबागोन लोंनायनि थाखाय मानि फिल्टार इक्सट्रा खालामबावनांगोन मागोन नामा होननानैहाय औ औ लाथ'खायाखै

औ आदसा आदसा

औ औ औ जागोन सार आमफ्राय मा मा टाइमाव होयोथाय दैखौ सानाव खेबनै खेनबेसे होयोथाय सानसेयाव दैया

आलदा दे दे सार औ औ औ औ औ औ सार आं होनबालाय गाबोन अफिसाव भिजिट खालामगोन नोंथांखौ लोगो हमगोन औ औ दे जागोन दे होनबा दोनथ'सै थेंकिउ